हमारे यहाँ प्राकृतिक साधन पेड़ पौधे हैं हम अपने पेड़ पौधे बग़ीचों से बे धंधा व्यवसाय भी आगे बढ़ा सकते हैं उनको मज़दूरी मिल सकती है फूल फुलवारी बग़ीचे जाम आम सारे यह प्रकर्ति के साधन हैं इनसे आगे बेजनी चलता है जैसे सीताफल हुआ जैसे आम के बग़ीचे हुए जैसे जाम के बगीचे हुए जैसे यहाँ ना नारियल के बग़ीचे हुए जैसे फूलों के बग़ीचे हुए फूल बिक जाते हैं जैसे गुलाब के फूल हैं व गेंदे के फूल हैं बहुत सारे फूल मोगरा ये सब बिकते हैं ये सब दीपावली ये त्यौहारों में सब काम आते हैं ये वाले साधन हैं हमारे यहाँ ये साधन से प्रकर्ती के साधन ये वाले हैं इनसे हम धंधा व्यवसाय या आगा आगे बढ़ा बढ़ा सकते हैं लकड़ी लकड़ी भी हमको मिल जाती है अब जिससे हम आगे हं बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं फल फूल भी अपना बेचकर बिजनिस कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से हमको पलंग सोफ़ा सब बना सकते हैं तख़्त टेबिल कुर्सी सब बना सकते हैं